हलो

बोलो

तो वो कितने वाली कितने का है

हाँ वो तो वज़न के हिसाब से बनाते हैं वो पाँच क्विंटल का हाँ नहीं होगा नहीं तोड़ेगा

हाँ अस्सी पिचासी नब्बे अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो फिर पिचानवे भी लगते हैं किसी किसी के

उसका हम नहीं लगाते वो कॉस्ट में अपनी तरफ़ से जो बताओगे वो बना देंगे और आप नहीं बताओगे फिर हम अपने हिसाब से बनाएँगे

यही पाँच छ दिन

हाँ घर पे लगाके जाएँगे कलर वलर अगर आप पैसे दोगे पैमेंट करोगे तो हम कलर कर देंगे एक्ष्ट्रा हाँ उसका एक्ष्ट्रा लगेगा वो हम देंगे अपना तो लगाके जाएँगे हम हाँ फ़िट करके जाएँगे

हाँ पाँच छ दिन हाँ तीन दिन तो नहीं चार पाँच दिन तो कम से कम लगता ही है चार पाँच दिन तो लग जाता है हाँ ठीक है टाइम हाँ नहीं पेमेंट चाहे बाद में कर देना

हाँ ठीक है